हँ हम यूनिटी या कम्युनिटी अहाँकेँ अगर एकता बनाना यए ककरा एकता बनेबै ककरासँ हँ तऽ यूनिटी बनाबयके लिए देखियौ जकरासँ भी मिलियौ अहाँ समाजमे जतय भी जइयौ सभसँ पहिने तऽ अहाँकेँ ओकरा अभिवादन करय पड़त प्रणाम करय पड़त कहबै प्रणाम सर प्रणाम भाइ प्रणाम बहन गोर लागैत छी केहन छी अहाँ की समाचार यए बाल बच्चा केहन यए पहिले ओकरासँ अहाँकेँ हिल मिल सँ गप करय पड़त सभ अहाँके बातपर विश्वास करत ओकर बाद ओकरा कहबै अहाँ देखियौ अहाँ जतेक गोटे छियै हमरा सामने परिवारकेँ आओर समाजके आस पड़ोसके जे भी लोक यए सभ गोटे इकट्ठा होउ आ तब सभमे पहिले सभके समाचार हाल पुछू सभके साथ अपनापनके व्यवहार सिद्ध करू सभके ई लागय कि अहाँ ओकर अपन लोक छियै सभ अहाँके बातपर विश्वास करत एक होयत अहिना कम्यूनिटी बनाओल जाइत छै युनिटी बनबयके छै एकता कयल जाइत छै आओर कहू भरोसा उएह कहलहुँ ने कि भरोसा पहिले अहाँ अपना आपपर दिलेबै अहाँ अपन देखेबै कि देखियौ हम फलना गाममे जतय भी गेलियै हेँ तऽ हमरा साथ जे भी हमर काम केलियै हेँ आर जा कऽ पुछियौ अपना फलना गाममे फलना आदमीसँ पुछि लियौ ककरो दू चारिटाके नाम एहन बतायब कि हमे फलना फलना काम केलहुँ हेँ ओकर वृद्धापेन्शन कए देलहुँ ओकर गाममे रजिस्ट्रेशन आर कए देलहुँ बुझलियै आओर बोलू आओर किछु पूछनाइ यए हँ हँ इएह छै यूनिटी बनबयके इएह तकनीक छियै नियम छियै अहाँ पहिने भरोसा जज़्बा ओसभ अपना समाजमे अपना जतय भी जाइत छी ओतय अहाँ कियाकि अहाँकेँ समाजके काम करना यए अहाँकेँ यूनिटी एकता बनबयके अहाँकेँ अगर राजनीतिमे उतरनाइ यए वोट लेना यए अहाँपर विश्वास करत लोक तब अहाँ यूनिटी बनायबब सभ अहाँकेँ चाहत अहाँकेँ वोट देत आओर आओर किछु पूछनाइ यए पूछि सकैत छी